हलो सर ब्राबस फैमिली रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ आपकी जी जी मेन कोर्स से क्या ऑर्डर करूँ

कहाँ पर पार्सल करना है सर लोकेशन बता सकते हैं हाँ सर ठीक है जी जी ठीक है ना सर कर दीजिए विथइन फोर्टी फाइव मिनट्स आपके पास आपका ऑडर आपके पास आ जाएगा पेमेंट का मोड कैसा रहेगा सर

जैसी आपकी इच्छा सर ओके सर आपका सर टोटल हो रहा है सेवन फिफ्टी तो आप सर कर दीजिए ऑनलाइन कर दीजिए मैं आपको क्यू आर कोड भेज देता हूँ आप उस पर पेमेंट कर दीजिए

सर मैं सुन नहीं पाया सर क्या कह रहे हैं डेजर्ट्स में हाँ सर मिल जाएगा रसगुल्ला रसगुल्ला है पेस्ट्रीज़ है और गुलाब जामुन है आप तो सर गूगल पर देख सकते हैं हमारा सारा कैटलॉग वहाँ पर है मेन्यु सारा वहाँ पर है ओके सर नाइन फिफ्टी आप पेमेंट कर दीजिए सर मैं विथइन फौर्टी फाइव मिनट्स आपका ऑडर डिलेवर हो जाएगा ओके सर थैंक यू